चित्रा काडूंक हांवें ल्हान आसतानाच्यान जशें भुरगें चित्रकला ही एक आवडीचो विशय उरता भुरग्यांचो त्याच प्रमाणे म्हाजो एक आवडीचो विशय आसलो तेका लागून जेन्ना हांव तिसरे चवथे आसतानाच चित्रकला हेतूंत म्हजी रूची आसली तेन्नाच्यान त्या वेळार बरेंच चित्रकला स्पर्धेंत हांवे भाग घेवन दू बऱ्याच कडेन म्हाका बक्षिसांय मेळ्ळीं तेका लागून चित्रकलेची म्हाका आवड आसली तशेंच म्हाजी जी आवडीची चित्रकला जे हांव आतां जे आमी मोबायलाचेर पळयतात शिखा शर्मा म्हूण ती एक युट्यूब ह्या हाचे वयली मोबायला वयली एक खूब फेमस अशें चित्रकला आर्टीस्ट आहा तेजी खूब ऑनलायन क्लासीज किंवां ती भुरग्यांक शिकयता तेजे तेगे जे व्हिडीओ आमकां युट्यूबाचेर पळोवपाक मेळटात ते ना बरेंच नामवंत अशें चित्रकार आसा तेजे चित्र तेजे तेजी जी कला आहा ती सुद्दां म्हाका खूब आवडटा